نہیں میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں دوڑا نہ ہی کسی رننگ کلب میں شامل ہُوا ہوں ہاں میں چاہوں گا ایسا ہو کہ میں دوڑوں گروپ کے ساتھ دوڑنا اچھا ہوتا ہے صحت کے لئے اور رننگ کلب بھی جوائن کرنا صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے